ناسک ضلع تو ایسا بولیں گے تو وہ زیادہ تر سیاحتی مقامات کچھ کچھ ہیں جو جیسے کہ دودھ ساگر فالز ہے اور اترمبکیشور میں بہت سارے فالز ہے اور اوپر چڑھنے کے لیے جو پہاڑ چڑھتے ہیں اس میں چڑھنے کے واسطے بھی بہت سے مقامات ہے اور زیادہ تر جو ناسک ہے وہ مذہب ناسک زیادہ تر تو ہندو لوگوں کے لیے بہت اہم مذہبی مقام ہے وہاں پہ بہت سارے پرانے مندر ہے جیسے کہ کالا رام مندر جو پورے کالے پتھروں سے بنا ہوا ہے پرانے اور رام کنڈ ہے جہاں اور پانڈؤ لینی گفائیں ہیں اور جو ہندو مذہب میں جو چار دھام بولے جاتے ہیں اس میں سے ایک اہم جو دھام ہے وہ ناسک ہے اس کے لیے ناسک میں زیادہ تر ایسے بہت سے مذہبی مقامات یا مندروں مذہبی مقامات ہے جہاں پہ لوگ بہت اس سے آتے ہے شردھا سے آتے ہے اور وہاں پہ اس کے لیے یہ مقامات بہت ضروری ہے